دیہی لوگوں کے لیے قانونی خدمت میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں کیوں کہ وہ لوگ دیہات کے ہوتے ہیں تو وہاں انہیں قانونی کام کروانے کے لیے کافی مشکلات پیش آتی ہیں کیوں کی وکیل انہیں کرنا پڑتا ہے اور شہر کے لوگ تو ایک دم ایک دم کر لیتے ہیں رشوت دے کے کر لیتے ہیں اور کوئی ایسے کر لیتا ہے جان پہچان ہوتی ہے لیکن جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا نہیں کسی کو جان پاتے ہیں تو انہیں ادھر ادھر ڈھونڈنا پڑتا ہے تلاش کرنا پڑتا ہے تھانہ کچہری وغیرہ کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور عدالت میں انہیں تاریخوں پہ تاریخیں ملتی جاتی ہیں اور انہیں وکیل کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور پھر وہ انہیں دیہات سے آنا جانا رہتا ہے تو دیہات کے لوگوں کو ایسی سوچ کے ٹال دیتے ہیں کہ یہ دیہات کے ہیں تو دیہات کے لوگوں کو تو قانونی جو بھی انہیں قانونی کام ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں اور کوئی بھی کام ان کا آسانی سے نہیں نبٹتا ہے انہیں بار بار چکر پہ چکر لگانے پڑتے ہیں انہیں سب گاؤں کا سوچ کر ایسے ہی ٹالتے ٹال دیتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں تو اور شہر کے لوگ بالمقابل گاؤں کے لوگوں سے اپنا کام جلدی کروا لیتے ہیں گاؤں کے لوگوں تو سب ایسے ہی سوچ دیتے ہیں کہ ہاں گاؤں کے ہیں تو انہیں ہر چیز میں کافی پریشانی پڑتی ہے